हमारे क्षेत्र के लोग पूरी तरह से अंधविश्वास की चीज़ों पर विश्वास करते हैं जैसे की भूत प्रेत वो लोग ये विश्वास करते हैं की भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारे क्षेत्र में एक भूत के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है इसी कारण से रात के बारह एक बजे के आसपास लोग बाहर निकलने से भी डरते हैं और इस अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं और उनके अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए बाबा जैसे लोग काफ़ी ज़्यादा उनको अंधविश्वास पर विश्वास दिलाते हैं जिससे कि उनका अंधविश्वास और ज़्यादा बने और वे अंधविश्वास पर विश्वास करें